अहाँ रेस्टुरेंटसँ बाजैत छियै हम अपन दोस्त महिम सभके सुनलहुँ हेँ जे अहाँके रेस्टुरेंटमे बहुत स्वादिष्ट खाना भेटैए तऽ हमरा शाही पनीर आओर डोसा मँगबेबाक छलए तऽ अगर भऽ सकय तऽ जल्दीसँ जल्दी हमरा डिलीवरी दी